जियां मिगी तुसें इक इक कोशन आया कि पाॅलीटिशन दा किन्ना असर साढ़ै कशमीर च जां किन्ना पार्टीस्पेट करा दियां पार्टियां अदर पार्टियां जां केह् चीज ऐ इत्थै ते मिगी ते इत्थै तक है कि जेहकी साढ़े जम्मू दे लोक ना ओह् खिच्चियै कोई दस परसैंट इसी चीज गी प्रोमोट अग्गै लेना मतलब कि पूजदे ना ओहदे बाबजूद साढ़ा जेहका डोगरा कल्चर ऐ डोगरा कल्चर बिच जेहकी साढ़ियां कुछ पार्टियां कुछ लोक जेहके साढ़े अपने मतलब कि में नां केह् नां मे लेना ही नेईं चांहदी पर एह् है कि कुछ लोक जेहके डोगरा कि अग्गै लेने आस्तै बी बधा दे ना झगडे़ बी होआ दे मतलब कि रोड़ च बी बैठा दे स्ट्राइकां बी करा दे औऱ कुछ चंद लोक फैमली ना जेहकियां जेहका साढ़ा जम्मू कशमीर गी तोड़ना चांहदियां ना ते ओहदे बाद मतलब कि उंदे चंद फैंमली दी बजह कन्नै जेहका अस लोक फिर थोह्डे़ पिच्छे होई जन्ने किसे गल्ला बिच बी हर जगह साढ़ा बंदा जेहके मतलब कि लोक बंडोई जंदे पर इस बारी असें मतलब कि इब्भी मसूस होआ दा कि लोक बडे तंग होऐ दे है जेहके पिच्छे परिवा दो त्रै रेही चुके दे ना बड़ा लोकें पर मतलब कि जात पात उप्पर पंगे कराना दंगे कराना ओहका चीज कराना एहकी चीज कराना पर एह् है कि जंदू दे कोई बी इक ऐसी पार्टी ऐ कि जिनें असेंगी महिलांए भी हक दित्ता अग्गै बधने आस्ता और साढ़ियां भैना ना जेहकियां अज्ज इलैक्शने बिच बी हैन डीडीसी बी हैन बीडीसी बी हैन औऱ साढ़ियां पैहले ओह् हा कि जमम्ू कशमीर बिच लैडिज बाहर नेईं ही आंदियां की जे कि में पैहला कोशन बिच बी में आन्सर दित्ता हा कि साढ़ियां जेहकियां भैना मावां भैनां ना ओह् बड़ियां पिच्छे हियां कि के उनेंगी घरा दा बाहर नेई ही निकलन दिंदे इलैक्शन कुद्धर लड़नी ही उनें पर एह है कि अज्ज टाइम बिच साढ़ियां कुछ भैनां डीडीसी बीडीसी सरपंच पंच अग्गै आइयां और अवेयरनेस बी साढ़ी जनानियें गी साढ़ियें भैनें गी अवेयरनेस बी होई और ओहदे बाबजूद पाॅलीटिशन आने दा रीजन लोकें दा लोकें गी मतलब जनानियें गी हमेशा पिच्छे रक्खेआ जंदा हा अग्गै नेईं है जान दिंदे अग्गै केह् जाना साढ़े जनानियां बाहर गै नेईं ही निकलन दिंदे ऐ है अज ऐ है कि थोडा अस लोक बाहर आए हा जां साढ़ियां पिच्छे जेहकी मतलब कि कोई थोह्ड़ी पीढ़ियें च लोक थोह्डे़ अग्गे अवेयरनस होऐ जित्थे अवेयरनेस दा पता लग्गेआ कि केह् चीज होंदी ऐ पाॅलीटिशन केह् ऐ केह् नेईं ऐ पर अज्ज बी लोकें गी बजारे जेहडे़ बाहर प्हाडे़ं च लोक ना अज्ज धोड़ी उनेंगी सिर्फ में आक्खना चाहन्नी कि जेहके लोक स्हाड़े पहाडे़ं च बिच हैन उनेंगी सिर्फ बोट पाने दा हक ऐ स्हूलतां साढ़ियां नेई पुजदियां नेईं हैन में ऐ बी आक्खना चाहन्नी कि के जम्मू कशमीर दी तरफ दा इक मतलब कि आक्खना चाहनी मतलब कि कोई बी पाॅलीटिशन कोई बी आंदी ऐ अगर पैहली गल्ल ते ओह् पैहली पनेलटी साढ़े प्हाड़ें दे लोकें गी देऐ ग्रां दे लोकें गी देऐ डोगरे लोकें गी देऐ और डोगरा कल्चर जेहका अग्गै बधाया जाए और इसी चीज गी अस बी प्रमोट करा दे और साढ़े भ्रा कुछ साढ़ियां भैना जेहकियां रोड उप्पर बी आंदिया प्रमोट बी करदियां धरने बी दिंदया और अज्ज असेंगी इस करियै अपने आप च गर्व महसूस होंदा कि जिस टाइम च अस निकले हे उस टाइम च जां साढ़े पापा जा साढ़े दादे परदादे जिस टाइम निकले उस टाइम च लेडिसज घरा बड़ियां घट्ट निकलदियां हां अज्ज जम्मू कशमीर च जेहकियां

औऱ पहले ते मतलब कि जम्मू कशमीर च इक ऐसी कुछ परिवारे ने ऐसा करी ओड़े दा हा कि जानी कि बाहर निकलने दा मौका ही नेईं है दिंदे ऐहै ठीक ऐ ते अज्ज कोई जनानी बाहर निकली जंदी ही ते ओहदे घरे आहले गी भड़काई ओड़ना इयां करी ओड़ना उआं करी ओड़ना जनानियां बचैरियां घरै दे अंदर रौंहदे रौंहदे पता ही नेईं हा होंदा कि बाहर केह करना ऐ में अपनी गै गल्ल सनानी हां कि में दो ज्हार दो ज्हार अट्ठ बिच में समझी लैओ कि इक इलैक्शन लड़ी ही उस टैंम बिच में मिगी इन्ना डर हा कि जिसलै गड्डी उपर बैनर लाने हे ते में सगुआं अपनी आप बीती सनानी आं जिसलै गड्डी उपर वैनर लाने हे ते में ड्राइवर गी मना कीता कि तू बैनर लाइयै मेरा घरे दे बाहर नेईं खड़ोएआं ते वेनर तू दमेल कोला अग्गे लाई लेआं उनें केह् कीता कि मुडे़ ने वेनर लाए ते बैनर लाई ओड़े सिद्धे लाइयै गड्डी अग्गै खड़ोई गेआ मेरे होटल दे बाहर जिसले ओह मेरे होटल दे बाहर खड़ोता मेरे डैडी होरें गी कुसे ने फोन कीता डैडी होरें आखेआ तू केह् कीता साढ़ी बदनामी होई गेई इयां होई गेई उस टैंम बिच में मतलब कि में जम्मू ते गेई पर में रस्ते रौंहदी गेई यार में पता नेई हून घरे आहले मिगी अंदर जान देना जां नेई जान देना ऐ फिर में इक अपने मेरे ताए दा बेटा हा में उनेंगी फोन कीता में आखेआ भैया इयां गल्ल होई गेई में ड्राइवर गी मना बी कीता फिर उंहे मिगी थोह्ड़ी हिम्मत दित्ती उनें आखेआ तू टैंशन नेईं ले तू जां जिस कम्म लेई लग्गी दी ऐ आसेंगी खुशी ऐ साढ़े राजपूते परिवार च इक कुड़ी बाहर निकली ऐ कोई दिक्कत नेई में समझाई लेगा और उस टैंम च मतलब कि मिगी अज वी चेता उस टैंम च में इलेक्शन लडी ही बनी बसोली दा उस टैंम च में तिन ज्हार बोट लेता हा और जेहके मेरे चाचे जी कटरा खडोते दे हे उंदी जमानत वी जव्त होई गेई ही ना नेई में उंदा लेना चाहंदी पर ओह् उस टैंम च मतलब कि पैहली खुशी लाइफ च एह् लग्गेआ कि नेई अगर में तिन दिन उस जगह बिच जेइये तिन दिन बिच में अगर साढ़े तिन ह्जार बोट लेई सकनी आं ते एहदा मतलब मेरे बिच में नेई लेई पर साढ़ियां भैंना दुखी ना साढ़ियें भैनें गी हिम्मत देने आस्तै कुसे ते कुसे कदम चुक्कना ऐ और उस टैंम बिच में एह् कदम अपनी राजपूती फैंमली च में पैहली कुड़ी ही जिन्नै एह् कदम चुक्केआ हा कि में हून बाहर दा कम्म करना चाहे जो मर्जी होऐ दुनिया जो मर्जी करे औऱ इक सिक्ख मतलब मिगी मेरे घरे आहले दित्ती ही मेरे डैडी औरे गै आखेआ हा जिसले लोक कुछ गल्ला करदे है अस वी घर चुप करियै बेहियै सुनना शुरु होई जंदे हे और अस चुप गुम होई जंदी ही अज्ज मिगी कुसे ने इयां आखेआ अज्ज इद्धर बेठी दी ऐ अज्ज उद्धर बैठी दी ऐ मतलब उस चीज दा हून जिसले मिगी पता लगदा ते में चुप गुम होई जाना कि केह् होई गेआ मेरे कन्नै कि मिगी इनें इयां आक्खी ओड़ेआ पर फिर मेरे इक वारी मेरे डैडी ने मिगी आखेआ बच्चा जिसलै कुसै दी बुराई शुरु होंदी ना तेरी लोक बुराई करगङ तू उपर चुकोना हमेशा याद रक्खेआं औऱ साढ़े डोगरें दी बी इक मतलब कि क्हावत ऐ कि जिन्नी तेरी कोई बुराई जिन्नी तेरी कोई निंदेआ करग तू इ्न्ने उप्पर जाना और बाक्या मेरे डैडी होंदी ओह् गल्ल मिगी अज्ज वी याद ऐ औऱ अज्ज वी में अगर उंदे कन्नै कुदै बौहनी हां दस्सें दिनें पंदरें दिनें उंदे कोला मिगी चार गल्लां सिक्खने गी मिलदी ना उस टैंम च मतलब जियां साढ़ी बुराई शुरु होई ते साढ़ा नां इयां उज्पर जाना शुरु होआ ते अज्ज में महामाई दी मतलब कि जेहदे चरणे दे बिच बैठे दे आं ओहदे आशीर्बाद कन्नै ठीक हां बेल सेटल हां पर ऐ है कि साढ़े अपने कोला असेंगी बाहरे आहले बहूत स्पोट किता साडे कटरे दे लोके बडा स्पोर्ट कीता मेरे गी में मतलब कि हत्थ जोड़ियै उंदा अग्गै बी रिकवेस्ट करनी आं कि मिगी सब तू ज्यादा स्पोर्ट मेरे कटरे आहले मेरे मतलब अडीमीनस्टेरशन ने मिगी इन्ना स्पोर्ट कीता ना हद तू ज्यादा कि अपने बच्चे आंह्गर मतलब में कोई गल्ती बी होंदी ही ना बाहरली ऐ समझांदे हे बडे़ अज्ज साढ़े कटरे बिच बडे आदमी ने जेहके मतलब कि काफी एज आहले ना ओह्बी समझांदे ना कि मतलब ऐ चीज इयां नेई करनी एह् चीज उआं करनी साढ़े डोगरें दा एह् इक एह चीज बड़ी मतलब कि अच्छी लगदी ऐ कि अगर कोई बी बजुर्ग बच्ची कोई बैठी दी होग कोई गल्ल करा दी होग ते उनेंगी जरुर समझांदे कि बेटा इयां नेईं ते बच्चा इयां करना पर अगर एह् चीज में दिल्ली बी पंदरां बीह् दिन रेही ऐ आई में मतलब कि साले दे चार पंज बारी में दिल्ली जन्नी आं कोई कुसे कन्ने लेना देना नेईं लोक फोने उपर लग्गे दे होंदे ना पर अज्ज साढ़े डोगरा कल्चर बिच साढ़े जम्मू बिच इक चीज और दिक्खने गी मिलदी ऐ शामी तुस कुदे बी ग्रां बिच चली जाओ ते लोक जेहके ना जिसी आक्खदे ताश इक जुआ खेलना इक होंदी ताश कि जेहके साढ़े बजुर्ग ना ओह् शामी दे टेमें उपर कोई मंदर होई गेआ कोई बौह्ड़ी दा बूहटा होई गेआ पिपल दा बूहटा होई गेआ ओहदे थल्ले बेइये जेहके दो दो तिन तिन घंटे जेहके ओह् करदे गुजारदे अपना टाइम पास करदे एह फोन में खास करिये फोने तांई गै आखेआ फोन साढ़े रिश्ते बी खत्म लोकें दे करी ओड़े कि लोकें दे पैहलें लोक धाम देने गी जंदे हे अजकल लोक फोने उपर गै सनाई ओड़दे भ्रावा फलानी धाम ही आयो ते एह् चीज है कि इक साढ़ा जम्मू दा मतलब कि अपना डोगरा कल्चर पर इनी खुशी हा कि अज्ज बी साढ़ा जम्मू कशमीर च जेहका डोगरा कल्चर ऐ जियां साढ़ा ढोडा साग लेई लैओ तुस मक्के दा आटा लेई लैओ कनक दा लेई लैओ घार दी खेती आसें बी अपने घार समझी लैओ कि इक कनक मक्का अपने इत्थे राही दियां दो दो मंझा रक्खी दियां इस टांइम बिच बी साढ़े लोकें जेहके डोगरे लोक ना अज्ज बी उंदे घरे दा देसी में अपनी अपनी गल्ल सनानी आं मेरे घार अज्ज बी दौं मझां ना दौं गवां जेहकियां कान्टीन्यू होदियां दुद्ध अस घरे दा पीने आं बाहरे दा असें दुद्ध पीना मूंह पक्की जंदा इस वास्ते कि में अपने दिले कोला इयै चीज आक्खनी चाहन्नी कि जेहकी साढ़ी डोगरी ऐ साढ़ी मां ऐ डोगरी गी असें हमेशा परमोट करना चाहिदा औऱ डोगरी कन्नै हमेशा आसें लोकें डोगरी बोलनी चाहिदी और उनें लोकें गी में एह् चीज आक्खना चाहनी हा जेह्के लोक डोगरे लोकें गी पुच्छने कि तुसेंगी डोगरी आंदी ओह् लोक झिझकदे कि पता नेईं कुछ शर्म आहली गल्ल समझदे पर अस अपने आप गी खुश नसीव समझने आं कि अस डोगरा लोक आं औऱ जिसलै अस इत्थू बाहर जन्ने आं तू आसेंगी लोक आक्खदे तुस डोगरे ओ हंजी महाराज अस डोगरे आं और ओह् लोक आसेंगी इक महामाई दे पिच्छे आसेंगी बड़ी स्पोट करदे ओह् लोक कि माता दे दरवार बिचा आए दे डोगरे ना महाराज माता दे दरवार च आए दे अस कुदे बी कन्ट्री चली जाह्चै ते आसेंगी लोक इक माता रानी दे नां उप्पर जानदे और डोगरा दे नां उप्पर जानदे ना जय माता दी